लावदुम फिथा लावदुम फिथाखौ पास्ट आवनो माइरंखौ दैयाव सोमनानै दैयाव सोमनानै दसे बोखांनांगौ बोखांनानै दैया सरखांनायनि उनाव माइरंखौ उवालआव होनानै देयो आरो देनानै बेखौ मा होनो न'नि माइरं मोजांजों बेखौ लकेल माइरंजोंबो देजायो लावदुम फिथाया बेखौ देनानै आमफ्राय बेखौ सालिनानै सालिग्रा मा जों सालिनानै बेखौ लावदुम फिथा बानायनाय जायो आरोना लावदुम फिथाया सिबिं होनाय जायो सिबिंबो होयो आरो नारेंखलबो होयो आरो बेनि अनगायैबो जोङो फिथा सिथाव जायो जेनोबा अनेग माबायावनो जानाय जायो फिथा सिथावखौ बोथोरजों जेबो सोमोन्दो गैया फिथा जानाया सिथाव फिथाखौ ओरैनो इसे दै होनानै आरो दै होनानै बेखौ मैदा बायदि मानि आथा जों बायदि उननानै आखायजों इसेसो दै होनानै उननानै बेखौ मानाय जायो आरो ना आखायजोें इसे गथा खालामग्रोनानै इसे दुलुर दुलुर खालामनानै दाब्ले खालामनानै थाव आरो माहोनो थावखौ फुदुंनानै लाग्रोनानै थावआव होनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जों जायो जानाया एन्थाब फिथा आरो ना

एनथाब फिथाया एनथाब फिथाखौ जोङो पास्ट आवनो माइब्रा माइरंखौ सोमना लानानै बेनि उनाव सुखाङो खेरखायाव सुखाङो खेरखा एबा मनायाव बिद सुखांनानै दोनो आरो ना बेखौ सुखांनानै बेखौ सुखांनानै आरो सुखांनानै उवालाव देयो उवालाव देनानै उवालाव देनानै बेखौ सालियो आरो ना सालिनानै उनावहाय सालिखांनानै बिखौ मारै बिदि मा होनगोनथाइ बेखौ आंहा मोनसे मा फिथा एवग्रा माबाया बेखौ एवनानै माने गुदुं खालामनानै होबायना गुदुं खालामनानै मानि अनखौ होनानै आखायजों गल खालामनानै बेहाय सिबिं सिबिं सिबिंबो होनो हायो आमफ्राय नालेंखरनिबो होनो हायो बेखौ होनानै उनाव दसे दोन्नानै सामसजों नारदम नारदम खालामनानै बेखौ बोखांनाय जायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो माहोनो जोङो संनाय एवनानै जायो आरो आमफ्राय बेबायदिनो मानो बर'फोरा गोबां रोखोमनि मानि फिथा एवनानै जायो आरो बे फिथाया बे फिथाखौ जानानै जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो बे खिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ